کسان جو اہم فصلیں جیسے گیہوں ہیں چاول ہے اسی طرح کا وہ چنے کی دال وغیرہ ہیں تو یہی سب حاصل کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور اگر گورمنٹ وہ جو منیمم ایک وہ اس کا ریٹ ہوتا ہے اگر وہ مل جائے ایم ایس پی جسے بولتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے کسانوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ لوگ کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ گنے بھی ہیں اس کو بھی اگانا پسند کرتے ہیں یا پھر یہ کہ مکئی وغیرہ مکا ہے تو اس طرح یہی کچھ چیزیں ہیں جس کو کسان پریفر کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اس کو اگانا اور اس کو حاصل کرنا اس طرح کی فصلوں کو تاکہ اس میں ان کا فائدہ ہو اور لاس کم ہو نقصان کم ہوں تاکہ انہوں نے جو اپنے پیسے اس میں استعمال کیے ہیں چاہے وہ کھاد کے ذریعے ہو یا پھر پانی وغیرہ کے ذریعے ہو پانی کی نکاسی ہو جو بھی چیزیں ہیں یا مزدور وغیرہ لگے ہوں تو جو بھی خرچہ ہوا ہے اس میں منافع بھی ہو اور وہ چیزیں مینج بھی بہتر طریقے سے اور آسانی سے وہ چیزیں ہو سکیں